नों लक'डाउनाव लक'डाउन समाव मा बेसादफोर संनो नाजादोंमोन कुइसन सोंनाया बे ना दानिया लक'डाउन समावथ' फुरा लक'डाउन लाइफआनो जिउवानो लक'डाउन बादि जाखादोंमोन बे समाव फरायसालियावबो फैनांगौ जायाखै गथ' गथाइयाबो फरायसालि गैयैनि न'वावनो थाबाय थादों बायहेरायाव ओंखारनायनि थाखाय सुबिदा बेबादि सुजुगखौ मोनाखैमोन दा बेनि थाखायनो समखौ माबोरै खाथायनो बे जादोंमोन आरो बे समाव ओरैबादि सम जादों माने समानो बारग'वा बारग'वा जादोंमोन न'खरनि सोद्रोमाफोराबो गथ' गथाइफोराबो बेबायदिनो जादोंमोन माबोरै समखौ बारग'नो दा बे समाव मा खालामदोंमोन आङो गथ'फोरखौ समखौ खाथायनो गोजोनहोनो थाखाय आरो आंनि समखौ खाथायनो थाखाय हगारहरनो थाखाय ओरैनो थायालासिनो गोसोखौ मुजिहोनो थाखाय मा खालामदोंमोन सम सम फुंफोराव ओ आलु पराता बानायदोंमोन माब्लाबा माइब्रा माइरंनि सौराइ बानायनानै एवदोंमोन फुंनि ब्रेक फासनि थाखाय माब्लाबा फिथा बानायदोंमोन बिदिनो सानसु समाव बा हाथाइ बाजार गैयैनि थाखाय बेसादफोरखौबो थोजासे मोनाखैमोन बेनि थाखाय मा खालामदोंमोन आङो न'आव मोन्नाय माइरंजोंनो जोंनि बर'नि ओंख्रि अनला ओंख्रि बेखौ संदोंमोन माब्लाबा माब्लाबा नार्जि ओंख्रि संदों बेनो आरो आरो बेलासे समाव जानायनि थाखायथ' आरो मा बुंबावनो माब्लाबा माब्लाबा बिबायदिनो आलुनि सब बानायनानै होदों माब्लाबा ड'सा बानायदों आरो माब्लाबा मोनानि समाव बिरियानि बानायदों बानायफेराखैमोन अब्लाबो आङो इउथुबाव नायनानै बेनि रेसिपिसफोरखौ लानानै बानायदों आरो आरो स्पेसिएलि जायखौ आं बानायनानै बानायै बानायै सिगांनिफ्रायनो बानायनो सोलोंबाय थादोंमोन खि नाथाय थि रोखोमै जायामोन आरो जायखौ आं लकडाउनखौ मा खालामनो हागोन आरो साबायखर बावनो हायो जायनि थाखाय आङो थोजासे सम इउथुबाव नायनानै सोलोंनानै बानायनो रोंदों बेनो जादों केक मोनसेया दावदै गोनां आरो मोनसेया दावदै गैयै केक बेखौ आङो दा बानायनो हाबाय खौनो होनजायो मोजाङैखौनो जानांगौ जेरैबादि जानांगौ बेबायदि जाजानाय बानायनो हाबाय आरो दा बेनि थाखाय लकडाउनखौ बेराफारसेथिं आङो साबायखर बावनांगौ जाहैबाय आरो साबायखर बावो आङो दा बेजों आङो बानायदों दा बेनि अनगायैबो आङो गुबुन बेसादफोर बानायनो गोबां सोलोंदों जेखौ जोङो जोंनि बर'फोरनाव बानाया बेखौ आरो गुबुन माबाफोरनिफ्राय आरो इउथुबारफोरनिफ्राय बिसोरो गोबां हगारोना बेफोरनिफ्राय बानायदों आरो आङो दा बेबायदि बानायनानै गथ'फोरनोबो बाइहेरानि जानाय बेबादिखौ बिसोरो जेबो उसुबिदा मोनाखै न'आव बानायनायखौनो मोजां बेसादखौनो बिसोरो मोनजादों गोजोन्नाय मोनदों आरो बेफोरखौनो आङो बानायनानै समखौ खाथायहरनो हादोंमोन लकडाउनाव